जेह्के साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट दे लोग नै ते इत्थै जेह्ड़े ध्यार जेह्ड़े साढ़े बनांदे न ते देयाली बी ठीक ठाक बनांदे न ते होली बी बनांदे न ते बसाखी बी बनांदे न ते लोहड़ी बी बनांदे न ते सब तूं जेह्ड़ा मतलब साढ़ा इ'यां मतलब शैल बनाने वाला होंदा तां ओह् देयाली गै बनांदे न ते लोहड़ी बी बनांदे न फ्ही दूआ नंबर लोहड़ी बी ऐ लोहड़ी बी शैल सारे गै लोग बनांदे न ते देयाली बी बनांदे ते ज्यादा दा ज्यादा एह् साढ़े जेहड़े देयाली ते लोहड़ी दौं ध्यार जेहड़े हैन एह् बड़े अच्छे तरीके कन्नै लोग जेह्ड़े साढ़े इत्थै बनांदे ते और इनेंगी पसंद बी बड़े ज्यादा करदे लोहड़ियै गी बी अस तरचौली सरचोली बनांदे ते देयालियै गी असें पूजा शूजा करनी हुन्दी मठाइयां बंड्डना हुंदियां ते बड़े अच्छे जेह्के मतलब दो ध्यार साढ़े हैन अस ज्यादा सब तूं ज्यादा लाइक इनें अच्छे समझदे ते इनें दौनें गी समझदे देयाली गी ते लोहड़ियै गी के